اردو زبان بہت اچھی زبان ہے اچھی بھاشا ہے اردو زبان میں ہر انسان کو بات کرنی چاہیے اردو زبان بہت اچھی زبان ہوتی ہے اردو زبان میں ہی لوگوں سے بات کرنا چلنا فرنا کچھ کسی طرح سے بات کرتی ہے تو اردو زبان میں ہی بات کرنی چاہیے اڑدو زبان جو ہوتی ہے بہت اچھا زبان اچھا بھاشا ہے اردو زبان میں ہم لوگوں کو ہمیشہ یہ سوچ رہتی ہے کہ اردو زبان میں ہی بات کرے ان کا سین صاد ضاد اردو زبان میں محبت بہت زیادہ رہتی ہے اردو زبان جو ہے بہت خوبصورت سریلی آواز ہے اردو زبان میں ہم لوگ آپس میں بھی بات کرنا چاہتے ہیں اردو زبان کو لوگ آج کل بہت کم بھیلو دینے لگے اردو زبان میں لوگوں کو بھیلو زیادہ دینا چاہیے اردو زبان میں ہمیشہ لوگوں سے بات کرنا چلنا پھرنا کسی طرح کا میٹر ہو کسی طرح سے کوئی بھی بات کرتی ہے کسی طرح کا بات ہوتا ہے اردو زبان میں بات کرے لوگ ہمیشہ اردو زبان کی اہمیت دینا چاہیے لوگوں کو ہمیشہ اردو زبان میں ہی بات کرنی چاہیے لوگ ہمیشہ اردو زبان میں بات کرتا ہے بات کرتے ہیں تو اردو زبان کی جو لہجہ ہوتی ہے اردو زبان میں جو الفاظ آتے ہیں وہ بہت خوبصورت ہوتی ہے اردو زبان ہمیشہ لوگوں کو ہمیشہ ہر کوئی بھی چیز ہو کوئی بھی سامان کوئی بھی اردو زبان سے جو بات کی جاتی ہے اردو زبان میں جو بات کی جاتی ہے اس کی آواز سریلی اس کی آواز اس میں کشس بہت زیادہ ہوتی اردو زبان ہمیشہ لوگوں کو زبان اردو زبان میں ہی بات لوگوں سے کرنا چاہیے لوگوں کو اہمیت دینا چاہیے لوگ ہمیشہ اردو زبان کی آج کل اردو زبان کی اتنا اہمیت نہیں دیتی ہے انگریزی ہندی اس سب میں لوگ لگے ہیں اردو زبان میں کم لوگ لگے رہتے ہیں اردو زبان میں لوگ کو ہمیشہ زبان دینی ہی چاہیے اردو زبان کی اہمیت دینی چاہیے اردو زبان میں بات کرنا